بھائی اگلے مہینے ہمارے گھر میں شادی ہے ہمارے بھائی کی ایک کوٹ پینٹ چاہیے چھتیس نمبر کا کیا آپ کے پاس مل جائے گا کلر نیلا بلو میں چاہیے بلو میں آپ کے پاس ہے تو مجھے آڈر کر دیجیے اگر آپ کے پاس ہے تبھی آڈر کیجیے گا دے دیجیے ہم کو ریٹ یاد رکھیے کہ کلر کلر بلو ہونا چاہیے ہاں ہاں بھائی ریڈ ریڈ نہیں بلو بلو بلو کلر میں چھتیس نمبر کوٹ پینٹ اگر آپ کے پاس ہے تو پلیز مجھے وہ مجھے آڈر کر دیجیے